السلام علیکم جناب کیا میری بات گوشت شاپ پہ ہو رہی ہے کہہ رہے کا مجھے آڈر دینا ہے ایک کنٹل گوشت کے وہ بھی مٹن کے بارے میں جی حضرت کہہ رہے ہیں ان کا ریٹ کیسے ہو کے رہے گا آپ کے مٹن کا جی جی ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا میرے گھر پہ جو ہے ایک فنکشن ہے یعنی کہ میری بہن کی شادی ہے اور ان شادی کی وجہ سے مجھے کم سے کم دو کنٹل مٹن کا آڈر چاہیے تو کتنا لگے گا ان کا جی جی جی جی شادی اسی مہینے کے اندر جو ہے بارہ تاریخ میں ہاں ہاں بارہ تاریخ کو ہے شادی جی جی جی جی جی جی جی جی ابھی ابھی جی جی ابھی تو آپ بولے سات سو روپیہ مارکیٹنگ ریٹ چل رہا ہے پھر آپ بول رہے ہیں ساڑھے سات سو روپیے یہ کیسے چلے گا جی اوہو آپ کی زبان پھسل گئی جی جی جی جو دو کنٹل چاہیے جی حضرت سارھے چھ سو بہت زیادہ نہیں ہو گیا دو کنٹل یار دو سو کے جی ہو گیا دو سو کے جی میں تو کچھ تو کم کیجیے گا لوگ پانچ کے جی لوگ لوگ پانچ کے جی لیتا ہے تو اس کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے ہم تو دو سو کلو لے رہے ہیں تو اس کے اندر کمی آنی چاہیے

جی جی تو کہہ رہے ہیں جی ہم کو جو ہے بارہ بجے بارہ بارہ تاریخ تو کنفرم مل جائے گا نا وہ گوشت جی جی اس اس کو ہم ڈن سمجھیں نا پھر ہم کسی دوسرے کسی دوسرے شاپ پہ ہم میرا کال کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میری ملاکات آپ سے بارہ تاریک کو ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب رکھتے ہیں السلام علیکم جناب